जैसे हम छोटे जब थे तो अपने मम्मी भाभी को सिलने देखने देखते थे चाची जब सिलते हैं तो हमारा भी मन कहने लगा सिलने के लिए तो भी हम छोटे छोटे कपड़े सिलने लगे गुड्डे के लिए तो छोटे छोटे जब सिलने लगे कपड़े तो सिलते सिलते हमने सोचा कि यही हम भी सिलकर ये भले दुकान करें ताकी हमारा जीवन भी सुधर जाए और हम अपने हर एक सपने को पूरा कर सकें इसलिए हमने सीते सिल सिलने लगे दूकान किया और सिलते आए यही मेरी प्रेरणा थी